फ्लिपकार्ट सँ किछु दिन पहिले हम मोबाइल मॅंगेने छलहुँ फ्लिपकार्ट के डेलिवर के जे टाइम छै समय छै सेहो कम समयमे सुरक्षित सुरक्षित तरहे प्रोडॅक्ट के डेलीवरी करै छथिन ताहिसँ बहुत खुशी भेल और प्रोडॅक्ट मे कोनो तरहक दिक्कत नहि भेल दू चारि दिनसँ युज उपयोग कऽ रहल छी और जे सेवा छै फ्लिपकार्ट के से बहुत नीक लागल एहने सन बहुत रास एहन सन प्लेटफॉर्म छै ऑनलाइन जाहिकेँ माध्यमसँ ऑनलाइन शॉपिंग करै छी घर बैठल समान सभ मँगा सकै छी कोनो बाजार जाएकेँ जरुरत नहि पड़ैया ई सभ जे सेवा दै छथिन सेहो बहुत नीक छै कम समय मे घर बैठल सभ तरहे केँ सुविधा भेट जाइ छै